इस बारे में बहुत पहले पढ़ा था इस्कूल में कि कत्थक बहुत ही कठिन प्रयास है और बहुत ही जल्दी नहीं सीखा जा सकता उसके लिए काफ़ी लंबे समय का अभ्यास करना होता है और एक समय व एक स्थान सुनिश्चित होता है जहाँ पर इस तरीक़े का अभ्यास किया जा सके क्योंकि वह स्थान शांत होना चाहिए ताकि हम जो भी सीखे उसे अपने घर पर प्रेक्टिस के दौरान अभ्यास कर के सीख सकते हैं चूंकि कत्थक बहुत ही पुरानी परम्परा व पुराना नाटक है जो कि हमारे पूर्वजो द्वारा हमें बताया जाता था राजाओं के समय यह परम्पराएँ चली आ रही थी कोई भी विशेष समारोह पर कत्थक डांस ज़रूर किया जाता था